रांदचे कुडींतलीं विद्युत उपकरणां येवच्या आदीं पयल्या काळांत खूब वेगळीं वेगळीं साधना वापरलीं वतालीं जशें की रगडो रगडो हो आदीं मिक्सराचें काम करतालो म्हणजे कितें वांटप आसलें जशें की सोय कितेंय वांटप आसलें की तें रगड्याचेर वांटप जातालें पूण आतां विद्युत उपकरणां आयिल्ल्या खातीर म्हणजे मिक्सर आयिल्ल्या खातीर रगडो खंय तरी ना जाता तशेंच गॅसाचा बदले पयलीं चूल वा ताका रान्नी अशें म्हणटालीं तातूंत लाकडां घालून पॅट्रोल घालून तो जळोवपाचो आनी ताचेर आयदन दवरून जेवण शिजयतालीं आदल्या टायमार तांब्या पितळची भांडी मातयेचीं आयदनां वापरलीं वतालीं जशें की आतां आमी स्टिलाचीं आयदनां वापरतात आदीं फूड प्रोसेसराच्या जाग्यार आदोळेचो चड यूज केल्लो वतालो आदोळी ही खंयची खंयचें नुस्तें वा खंयचीय भाजी चिरपाक खातीर वापरतात मिरची तांदूळ खुटपा खातीर मुसळ हाचे हाचो वापर जातालो तशेंच तांदूळ दळपा खातीर दांतें वापरलें वतालें